आंनि मोजां मोननाय आयदायानो जादों बिमानि राव बिमानि राव आयदायावहाय थाखो गुआव नारखो होननाय मोनसे सल' दंमोन बे सल'आव नारखोआ गावनि हिनजावखौ हाबा खालामनानै गोबां बेबादिनो रां खरसा खालामनानै हाबाखौ नारखोआ गिदिर लादोंमोन रायजो राजाफोरखौ गोबां आग्लाय बिग्लाय ना बेदर बायदिसिना जाहोदोंमोन बिनि बिफा खसथ' खालामनानै आरजिनाय धोन समफथिफोरखौ नारखोआ हाबा लानानै फोजोब जोबनानै होदोंमोन जेब्ला धोन समफथिफोरा जोबस्रांलाङो बेबादिनो नारखोआ आलाय सिलाय जानानै हा गैयिनि थाखाय पि डाब्लिव दि नि लामा सेराव न' गंसे लुनानै थाहैदोंमोन नारखोआ पि डाब्लिव दि लामा सेराव न' गंसे लुनानै थाहैनानै जेब्ला बेयो उनदुलाङो अब्ला बिनि उनदुग्रानि थिंआ गब्लंमोन बेजोंं बियो जेब्ला हर गेजेराव गोदो गोदो उनदुलाङो अब्ला बेयो बेबायदिनो अखाफोरखौ दा स्रां जालायनाय गावनि मोखांआव नांहोनानै बेबादिनो सानोमोन आं दा धोन समफथि जोबनानै बेबादि लामा सेराव न' लुनानै थाफैनांबाय आं सिगांनो आफानि धोन समफथिफोरखौ बेबादि नस्थ खालामा मोनब्ला बेबायदि जानांनाय नङामोन होननानै नारखोआ सानबाय थायोमोन बे थिं गब्लंथिं अखाफोरखौ नायदावनानै बेबायदिनो नारखोनि जिउ जारिमिना जालांदोंमोन फिसा फिसौफोरखोबो लानानै बियो बेबादिनो दुखु जाबाय थायोमोन बेबादिनो नारखोनि जिउ जारिमिना जालांनायसै बिनिखायनो आं बे नारखोनि सल'खौ जोबोद मोजां मोनो आरो आंनि गोसोआव थि बेबायदिनो नारखोनि सल'आ बेबायदिनो आंनि गोसोआव थालांबाय थायो आंबो नारखोनि सल'खौ गोसो खांबाय थायो